हैलो जी प्रणाम प्रणाम दो सौ तीन नम्बर में जी रूम नम्बर दो सौ तीन है बोलिए जी होटल का तो टाइम टेबल है वही ग्यारह बजे तक रात को खुला रहती है ठीक है इस क्यों कोई काम था क्या तो आप तो जिस रूम में रहते हैं उस उस रूम में आपको दो सौ तीन में क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है बोलिए

पार्टी में जाना है तो फिर टाइम से चले आइएगा यदि टाइम में थोड़ा सा भी लेट होता है तो टाइम पर ही बंद होगा पर उसके बाद आपको मेरा नंबर लेना होगा कॉल कीजिएगा तो खुल जाएगा लेकिन एक्चुअली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टाइम निष्पक्ष कीजिएगा कि जो टाइम होता है उस टाइम पर आने की कोशिश कीजिएगा वैसे इमरजेंसी में तो हम आप कॉल कीजिएगा तो हम खोल देंगे ठीक है जी जी खोल देंगे उसके लिए कॉल ग्राहक सेवा बहुत ज़रूरी होती है देखिए आपको यदि दिक्कत है तो मैं खोल दूँगा कॉल कर दीजिएगा एक बार और ज़्यादा लंबा नहीं ना जाना है हाँ तो वैसे कॉल कर दीजिएगा कोई सा भी इस्टाफ़ रहेगा मैं उसको बोल कर आपके रूम का जो है खोल चाबी गेट की चाबी खुलवा दूँगा और इसके लिए आप टेंसन ना लीजिए पर आइंदा ऐसा कभी हो जाए तो इसके लिए दिक्कत नहीं है पर हर रोज़ के लिए नहीं होता है क्या समझे क्योंकि ना होटल का भी टाइमटेबल होता है और इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिए क्योंकि जिस होटल में आप रुके हुए हैं उसका भी कोई नियम है इस चीज़ को आप अपने आप ध्यान रखिएगा तभी तो होगा नहीं ध्यान रखिएगा तो कैसे होगा क्या बोलिए और कोई सेवा यदि है तो आप बता सकते हैं हमको

बोलिए और कोई सेवा है तो बताइए बोलिए बेझिझक बोलिए क्योंकि होटल है तो इस जगह सभी सुविधा उपलब्ध है इसके लिए आप टेंसन नहीं लीजिए ठीक है आपको यहाॅं पर ऐसी कोई बात नहीं होती है इस चीज़ की तो आप चर्चा ही नहीं कर सकते क्योंकि होटल में सभी चीज़ अच्छी होती है ठीक है इस चीज़ के लिए टेंसन नहीं लीजिए ठीक है क्या समझे नहीं नहीं वैसे नहीं ठीक है बाद में बात करते हैं फिर